हैल्लो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ आऊं थोह्ड़ा बाह्र आई ऐं कम्मे शा

हां सनाओ केह् कम्म ऐ हां बंदा हट्टिया गै आऊं थोह्ड़ी बाह्र आई दी अज्ज आए दा आहो

हां आओ सारा किश थोई जाग कदूं चाहिदा अच्छा ठीक ऐ कोई नी आओ थोई जाग

हां हां कोई नी लेई जायो तुस

ए खरी खरी हां तुस भेजेयो कल कल मैं हट्टी गै होना